हलो हाँ हाँ बोलो नमस्ते कौन भैया काफ़ी दर्द हो रहा है कहीं दवा अवा लिए हो कि नहीं और कुछ

और कुछ बस दर्द ही है के और बुखार उखार भी है जलन टाइप एसा है देखिये आप दुकान पर आइये डॉक्टरी में जाँच वुच होगा दावा भी लगाएँगे एक्स रे फेक्सरे होगा पेट का कहीं पथरी वथरी नहीं हैं पर देख लीजिये और उसको हमारे यहाँ आइये हम उसका जाँच कराएँगे एक्स रे करवाएँगे और तो हम बताएँगे ना क्या करना है उसका वह ही हम दस बजे मिलेंगे सोमवार को पर्ची वर्ची कटवा लीजियेगा नंबर वंबर लगवा लीजिएगा किस दिन सनिवार को भी आ जाइए देखिये सोमवार और बुधवार और शनिवार तीन दिन बैठते हैं एसा है शनिवार को आप आयेंगे तो आप को पहला जाँच होगा फिट के अल्ट्रसाउन्ड होगा ठीक है ठीक है आइये और दवाई ववाई ले लीजिये नहीं नहीं हमारे यहाँ की कोई अब गारंटी ले रहे हैं पर उसका पहले बात सुनिये आप अल्ट्रसाउन्ड वाउन्ड करा लिजिएगा जो भी तकलीफ़ होगी ज़्यादा दर्द नहीं न कर रहा है दवा खाने से आराम हो जा रहा है का नहीं वह तो पेट कि दिक्कत है उसका अल्ट्रसाउन्ड होगा तभी पता चलेगा अल्ट्रसाउन्ड कराइये और दवा एंटीबायोटिक ले लीजिये ठीक है दोकू पाठक हैं उनके यहाँ जाकर दवा ले लीजियेगा नहीं वह अच्छा दवा देते हैं एक बार देख लीजियेगा फिर देखिये हम दवा बोल दे रहे हैं और उनसे बोलते हैं लिखवा लीजियेगा ठीक है आइएगा तो हम बतायेंगे अच्छे से आइएगा और जो जो दवा हैं उसका वह जो होता है लिफ़ाफ़ा या पर्ची लेते आइएगा कितने दिन चलेगी सब बताना हमें और रसीद वसीद कटवा लेना हाँ हाँ सनिवार कर आना और संडे को हम देख लेंगे ठीक ठीक नमस्ते नमस्ते